गोंयांत खूब ठिकाणीं म्हाका वचपाक आवडलां आनी गोंयच्या भायरूय खूब कडेन गेल्लो आसा तातुंतलो एक गोंयचो एक खास जागो म्हळ्यार तांबडे सुरला हें देवूळ गोंयच्या सगळ्यांत पोरणें देवूळ आमी पळोवपाक शकतात कदंब काळांतलें हें देवूळ बांदिल्लें आसा जें खंयच शिमीट वापरनासतना फातरांनी हें बांदिल्लें आसा आनी ताका आर्कोलाॅजीकल सर्वे ऑफ इंडिया हाजें हाज्या अंतरगत सुरक्षा दिल्ली आसा हें साकोरडेच्यान खूब भितर देवूळ आसा सावथ गोवा दक्षीण तालुक्यांत दक्षीण गोंय तालुक्यांत भितर अशें हें तांबडे सुरलाचें देवूळ गोंयच्या सगळ्यांत पोरणें देवूळ म्हादेवाचें देवूळ थंय दर वर्सा महाशिवरात्री हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात तेंच प्रमाणें जर नाॅर्थ गोवांतलो आमी पळय उत्तर गोंयांतलें जर आमी पळयलें जाल्यार आगवादचो किल्लो जो आसा सगळ्यांत गोंयचो व्हडलो किल्लो आसा ताचे भितर आग्वाद म्हणल्यार वॉटर हाचो अर्थ उदक थंय उदक स्टॉरेज करपाची तातूंत भितर क्षमताय आशिल्ली आनी आगवाद किल्लो हो गोंयचो सगळ्यांत नामनेचो आनी व्हडलो किल्लो जावन आसा ते भायर सावरीचो वाॅटरफाॅल म्हळ्यार जी धबधबो आसा तो गोंयांतलो एक नामनेचो ट्यूरिस्ट स्पाॅट आसा थंय जर आमी पळयलें उदक जे प्रमाण रकता प्सल ते भायरची जर क्लायमेट आमी पळयली जी एक प्रसन्न करता मनाक आनी थंड बरें वातावरण आसता थंय सो खूब जाणांक हो जागो आवडटा आनी कोणीय गेलो जाल्यार थंय जाल्यार तांकां हो जागो आवडटलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना तसोच भायर हांव नागपूर हांगा दिक्षा भुमी ह्या जाग्यार गेल्लों जंय आंबेडकरान आंबेडकराची भुमी म्हणटात आमी दिक्षा भमी थंय एक बरो स्टूपा आसा आनी बरो थंय एक जागो आसा तसोच हांव आमची युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हण डिक्लेर जी केल्या फाटींच हांगा आमची रिवोणच्यान फुडें पण्सायमुळे ह्या जाग्यार थंय राॅक कार्विंग्स आसात थंय वेगवेगळे आमकां हरण आनी दुसरीं जनावरां जी राॅक कार्विंगाचे माध्यमान जीं केल्ली आसात तीं आमकां पळोवपाक मेळटात तेच भाय तेच भायर गोंयचे खूबशीं देवळांनी हांव गेल्लों आसा गोंयचीं देवळां जीं आसात खास करून फोडें तालुक्यांतलीं हीं फोडें तालुक्याचीं देवळां म्हळ्यार ताका तेच खातीर अंत्रुज महालूय म्हणटात आनी मन मनाक खूब शांती दिता अशेंय हांवें जाग्यानीं गेल्लो आसा तें भायर गोंयांत ज्यो डिफ्रंन्ट केव्स आसात आनी फोर्ट्स आसात हें सुद्दां म्हाका खुबशें आवडटात आनी खास करून जें इतिहासीक जागे आसात गोंयचे थंय म्हाका वचपाक आवडटा आनी जी एक नॅचरल एक थंड क्लायमेट आसा थंड वातावरण आसता थंयचें तें म्हाका खूब आवडटा